हेलो पुजारी जी यौ हम घुमै लए अररिया जिला आयल छी आ अहाँके अररियामे कोनो नीक मन्दिर यऽ

यौ सुनलहुॅं काली स्थानके मंदिर जे छै बड़ा मतलब प्रख्यात छै हूँ ओकरामे व्यवस्थो सब छै रहैके रातिके लिए योदी रुकी तऽ व्यवस्था सब एहन छै ओ प्रसाद सब जे छै कोना की चढ़ै छै कखन कखन गेट खुलै छै ओकर ओ होटल सबके सेहो व्यवस्था यऽ बगल सबमे ओ जेनाकि हमसब रातिमे रुकि सकै छी परिवार साथ छै तऽ से सब भऽ जेतै हूँ अच्छा आरो सब जे छै मन्दिर सब जेना हनुमान जीके मन्दिर सब सुनलहुॅं सब बड़ा प्रखर छै तऽ ओतऽ सऽ कते दूर छै

अहाँ सबके बात कहाँ अररिया जिलामे दए रहल यऽ अखन बारिसो सब होइए अखन मतलब बारिसके समयमे एना छै ने दिक्कत होइ छै ओ मतलब बारिस मऽ कोनो तरहके दिक्कत तऽ एहन नै होइ छै आबै वाला चलू ठीक छै धन्यवाद